جی جیسے کہ میرے پچھلے آڈر پر مجھے اگر کوپن ملا ہے آفر کے لیے تو میں اگلے آفر پر اُس کو استعمال میں لانے کے لیے پہلے میں جو ہو جو پلان ہے جو پلان کا فلایر ہے جتنے کا بھی وہ ہو اُس پہ میں کلک کروں گا پھر اُس کے بعد کوپن کو اٹیچ کروں گا یا اپلائی کر دوں گا تو اِس طرح سے میں جو ہے فائدہ اُٹھا سکتا ہوں اِس چیز کا تو اِس طرح مین میں کرتا ہوں اور یہی چیز ہوتی ہے باقی آپ کو اِس کا فائدہ اگر اُٹھانا چاہیں تو اُٹھا سکتے ہیں نہیں تو پھر کوئی وہ آ دس پندرہ روپے ہوئے میں کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دس پندر روپے ہوتے ہیں لیکن جو ہے آدمی سوچتا ہے یار فری مل رہا ہے تو لاؤ بھیا اُٹھا ہی لیں فائدہ تو یہ چیز ہوتی ہے